हेलो शुभम ट्रैवल ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं जी मैं कुसुम बोल रही थी मैंने आपकी एजेंसी से कैब बुक की थी जी मुझे परिवार के साथ घूमने जाना है जी जी आपके ऐप में दिख रहा है कि आप मुझे थोड़ी छूट देंगे प्रोमो कोड इस्तेमाल करने पर जी तो ये कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी मुझे ठीक है आप बीस प्रतिशत की छूट देंगे ठीक है ज़्यादा दूर नहीं है एक किलोमीटर की दूरी है जी ठीक है आप समय से गाड़ी पहुँचा दीजिएगा जी मैं ऑनलाइन आपको पेमेंट कर दूँगी